हेलो सर क्या आप स्वेगी से बात कर रहे हैं सर मैं स्वेगी से आपके द्वारा खाना ऑर्डर करना चाहती हूँ सर आप मेरे घर के आसपास का होटल या कोई रेस्टरेंट वगैरह हो जहाँ से आप मुझे खाना मँगवा सकते हैं क्या सर मेरा एड्रेस बी एस एफ एकैडमी है इसके आसपास आप कृपा करके मेरे लिए आप खाना मँगवा सकते हैं क्या सर